हलो जराराम खिचड़ीअ मां था ॻाल्हायो मां भूमि थी ॻाल्हायां कलाकु पहिरों ऑडर ॾिनो हुयो मां ॾह माण्हुनि लाइ एप ते ॾेखारे पियो कि अधु कलाक में रोटी पहुची वेंदी हाणे कलाकु मथे थियणु आयो आहे ऑडर अञा पहुतो काने डिलेवरी वारो बि फ़ोन नथो खणे ॾह माण्हू हिते बुख्या वेठा आहिनि तव्हां मूंखे ॿुधायो की घटि में घटि रामनगर में घणी देरि मां ऑडर पहुचाए सघंदव हिकु दफ़ो वरी मां ऑडर ॿुधाए थी छॾियांव तव्हांखे पंज गुजराती थाली पंज पंजाबी थाली ऐं ॿ किलो गुलाब जामुन तव्हां मुंहिंजो एड्रैस लिखी वठो पंज सौ ॾह सिंधी कॉलोनी सिंधी समाज भवन जे साम्हूं विजय ट्रेडर्स वटि रामनगर रांधेड़ अड़ाजनि वटि महिरबानी करे जेतिरो जल्दी सी सग थी सॻे मूंखे ऑडर पहुचायो